मेरा जो प्रोडक्ट जैसे कि मैंने चार्जर लिया था फ़ोन चार्ज करने का तो वो चार्जर अभी तक मेरे काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी जल्दी मेरे फ़ोन को चार्ज करता है तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ और इससे हमारी बिजली भी कम जल रही है लेकिन फ़ोन मेरा बहुत जल्दी अच्छा चार्ज हो रहा है